हमारे गाँव के युवाओं में सबसे लोकप्रिय कार्य कई हैं स्थल लेकिन हमारे ज़्यादातर गाँव के लोग अपने गाँव में ही रह कर कार्य करना पसंद करते हैं हमारे गाँव के अधिक लोग खेती करना खेती से अपने अनाज को उगा कर उसे बेचकर अपना मुनाफ़ा कमाते हैं जैसे कि आप जो भी गन्ने का फसल हो गया गेहूँ का धान का जो भी फसल होता है उसे बेचकर वह पैसा कमाते हैं घर पर ही बैठ कर अपना बिजनस करते हैं या कुछ वगैरह करते हैं खेती जैसे कि आपको मुनाफ़ा मिले हमारे गाँव के लोग कुछ ही लोग जैसे कि बाहर ही काम करते हैं प्रवास करते हैं नहीं तो अधिकतर लोग अपने गाँव में ही रहते हैं और अपने गाँव का ही वर्क करते हैं कुछ लोग अपना यहीं से बिज़नेस करते हैं जैसे कि कुछ लोग अपने गाँव के लोग बीडियो वगैरह भी बनाते हैं जो कि यूटूब वगैरह पर डाल कर अपना पैसा कमाते हैं अपने गाँव के लोग और कई काम करते हैं जो कि उन्हें प्रॉफिट मिलता है कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि बाहर प्रवास करते हैं जैसे शहर में जाकर काम करते हैं